हँ बोलिए ओ बोखार लागि जाइ छै ओ चक्करो लगै छै धुपमे जादे रहै छियै अपने दबाइ जे छै ओ तऽ दबाइ बादमे खाएल जेतै ठीक लेकिन इहाँ सबसँ पहिले छै कि दबाइ से जादे परहेज होइ छै अपने धुप से आबै होबै आओर इहाँ जे की कहै छै रौदाएले पानि पी लै होएबै पानि पियै छियै

जे अभी बाताबरण के अनुसार अभी यहाँ जेकि गड़बड़ होए रहल छै एहि कारण यहाँ जे कि की कहै छै नहि यहाँ जे कि की कहै छै तबियत ठीक रहै छै ठीक ऐसे यहाँ दबाइ जे छै पेन्टा सल्फा अथी जे छै

आ सबसँ पहिले अपने ध्यान देबै पहिले अहाँ जे की कहै छै सए दवाइके एगो परहेज होइ छै परहेज अपने करबै ने तभिए अपने ठीक होयबै आ नहि परहेज करबै तऽ नहि ठीक होएबै स अभी धुप अलग होए रहल छै मौसम ठण्डी सँ गर्मी एकाएक पैड़ि रहल छै ओहिके वजह सँ यहाँ जे की कहै छै तबियत ठीक नहि रहै छै तऽ अपने यहाँ जे की कहै छै परहेजमे खाना पीना पर आओर जे छै जे अपने यहाँ जे की कहै छै चावल अभी नहि खेबै किएकि अभी जुकामो छै आओर यहाँ जे की कहै छै बुखार भी छै तऽ ई दुनूमे जे छै अहाँ रोटी ही खैबै चावल नहि खैबै ठीक आ आओर कोइ परेशानी हइ

ठीक अगर एक आदमीके जैसे ही होइ छै तैसे यहाँ जे कि अपने यहाँ जे कि दवाइ लै लियै ओ की कहै छै गरम पानी पीबियै धुपमे निकलनाइ बन्द कए दियै एहि कारण जे छै ठीक इएह एक सब करैके छै ठीक छै